राजस्थान के मान्यता वाले प्रमुख धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता है क़ुरान है बाइबिल है इन सभी ग्रंथों को यहाँ पर रहने वाले सभी जन बहुत मानते हैं सभी लोग क़ुरान भी पढ़ते हैं बाइबिल भी पढ़ते हैं भागवत गीता भी पढ़ते हैं राजस्थान के सभी जन इन धर्मिक ग्रंथों में बहुत विश्वास रखते हैं बहुत पूजा करते हैं इनकी इनके द्वारा बताए गए सभी धार्मिक आदेशों का वे पालन करते हैं वह भागवत गीता करते हैं सभी लोग पाठ करते हैं चालिसा पढ़ते हैं क़ुरान में भी जो भी मान्यता दी गईं हैं जो भी आदेश दिए गए हैं वे सभी इन सभी का पालन करते हैं और राजस्थान में रहने वाले बाइबिल भी मानने वाले बहुत से लोग हैं और जो बाइबिल में ज्ञान दिया गया है उन्हें जो आदेश दिए गए हैं उन का भी पालन करते हैं तो राजस्थान के जो मान्यता वाले धार्मिक ग्रंथ हैं ये सभी हैं और सभी लोग इनका पालन करते हैं